म्हाका दिसता म्हज्या गांवांत सगळे भुरगे शाळेंत वता आनी कोणच घराकडेन आसना आनी म्हाका अशेंय दिसता की आमचे सरकारान खुबशें प्रयत्न केला की जण एक भुरगो आपणाचें शिकप पुराय करचें म्हणून हांवें पळयलां की गव्हर्मेंट भुरग्यांक रेनकोट दिता पुस्तकां दिता तांकां गव्हर्मेंट बसीस पासून दवरला जरी तरी ती पयस आसा जाल्यार तांकां येवप वचप सोंपें जावन म्हणून सो हांव सरकाराचे खूब आभारी आसा की तेमी जायते प्रयत्न केला की सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण मेळचें